وعلیکم السّلام کون بول رہی ہیں آپ وعلیکم السّلام جی کون بول رہی ہیں آپ جی جی میں وہی بات کر رہی ہوں جی بتائیے اچھا اچھا مطلب کیا آپ کی سچویشن ہو رہی ہے مطلب کیا ہو رہا ہے آپ کو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اچھا اچھا آپ کی حالت ہو رہی ہے اس ٹائم جی تو مطلب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی تو آپ اس میں جواب دیجیے گا مطلب پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے کچھ جی تو آپ ٹھنڈا پانی کا یوز کر رہی ہیں کیا اور کمبل اور وہ کولر وغیرہ میں بھی لیٹ رہی ہیں آپ اور آپ کپڑے گرم بھی یوز نہیں کر رہی ہوں گی اس ٹائم ابھی جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ جتنا ہو سکے نا ایوائڈ کرییے کولر وغیرہ کو اور ٹھنڈا پانی بھی مت پیجیے اور مطلب کمبل وغیرہ کو پریفر کریے کہ آپ اسی کا ہی استعمال کریں جس کی وجہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے اور باہر بھی کم جائیے ابھی اس وقت موسم بہت زیادہ خراب چل رہا ہے تبدیل ہوئے جا رہا ہے بائی نیچر جی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا تو اس چیزوں کا استعمال کریے اور کچھ دوا پیراسیٹامال لے لیجیے اور گرم پانی کا استعمال کریے ان سب چیزوں کو لیجیے تو انشاء اللہ صحیح ہو جائے گا آپ کا

جی جی اگر آپ کا ویسے تو ہو ہی جائے گا ٹھیک

تو ویسے نہیں ہو تو آپ میری کلینک پہ آجائیے میری دودھ پور میں کلینک ہے اور ٹائمنگ دس بجے سے دو بجے تک میں بیٹھتی ہوں اور شام میں چار بجے سے سات بجے تک بیٹھتی ہوں تو آپ آ جائیے کسی بھی ٹائم اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو دودھ پور میں فیصل ڈاکٹر ہے نا اس کے جسٹ برابر میں ہی ہے

جی ٹھیک ہے اللہ حافظ